राजस्थान में मुख्य भाषाएं जो बोली जाती हैं वो मारवाड़ी होती है और हिंदी होती है मारवाड़ी में भाषा अलग अलग तरीके से बोली जाती है जैसी मारवाड़ी में राजस्थानी भी आ गई और ढूंढाड़ी भी आ गई शेखावटी भी आ गई तो ये सभी भाषाएं हमारे राजस्थान में बोली जाती हैं मुख्य तौर पर से ये भाषएं बोली जाती हैं मारवाड़ी और हिंदी और जो विविध सांस्कृतिक को दर्शाती है वो ऐसे दर्शाती है जैसे जो पहनावा होता है और मारवाड़ी लोग होते हैं वो मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं जो राजपूती हो गए वो शेखावटी में बात करेंगे या राजस्थानी में बात करेंगे फिर थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं बोली जाती हैं और जो राजिस्थनी भाषा है वो बहुत ज़्यादा तौर पे यहाँ पे बोली जाती है